हलो हाँ जी बताइए इस्कूल की क्या पोजीसन चल रही अभी

जैसे हाँ जी जैसे पहली में कितने बच्चे पास हो गए

और और तीसरी में अच्छा और इस्कूल की क्या प्रोग्रेस रही नहीं अरुन जी यह बताइए कि आप एक सेकेंड जो क्लास में सब्जेक्ट वाइसेस क्या नंबर आए हैं उनकी नहीं थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वह नंबर पर रहता तो जैसे गणित में कितने आए

चलो बढ़िया रहा अरुण जी ठीक है धन्यवाद